दानि जुगावथ' बांसिनानो दानाय सि बारा गान्नाय नुबाङा बांसिनानो रेडीमेड सुखानाय आरो लोगोसे मेसिनजों दानाय बेफोरबायदिखौसो बांसिन गान्नाय जायो आरो दाना मेसिनजों दानायफोरासो बांसिन मोजां मोजां गाबनिबो मोजां मोजां कवालिटीनि जायो बेनिखायनो बांद्राय जोङो आखायजों दानाय गान्नाय जाया गोदोनि आइजोफोरासो आखाइजों दानाय बांसिन गानोमोन गोदो नि आइजोफोरा गोबां मोजां मोजां आगर एरनो रोङोमोन मोजां मोजां गाब दख'ना दायोमोन बेफोर आगरफोरानो जाबाय फारौ मेगन मान्दार बिबार हाजो बायदि बायदि मोजां मोजां आग'र एरनानै दानानै गानोमोन आरो दाथ' बांसिनानो एर आगर एरनानै दाया गान्नाय जाया आरो लोगोसे मेसिनजों दानायखौसो बांसिन गानो आरो रेडीमेड सुखानायफोरखौसो बांसिन गानो आरो जोंनि बाजारफोरावबो दानाय दख'नाखौ बारा मोन्नाय जाया बांसिनानो मेसिनजों दानाय बेफोरखौसो बांसिन मोन्नाय जायो आरो जोंनि जायगायाव बांसिनानो दानाय दख'नाखौ फानाबो आरो दानाय लुनायाबो खम जालांबाय बिनि थाखायनो जोंनि आइजोफोरा बांद्राय मेसिनफोरजों दानाय लुनाय दख'नाखौसो बांसिन गानो